میں ایک باہر سے آئی ہوئی لڑکی جب میں دہلی پہنچی تو ریل وے اسٹیشن سے میں نے اوبر ٹیکسی کری مجھے یہاں کے کوئی راستے معلوم نہیں تھے پھر بھی میں نے ایک اوبر ٹیکسی والے سے بات کری میں نے اس کو بتایا بھیا مجھے لکشمی نگر جانا ہے نیو ڈلہی ریل وے اسٹیشن سے لکشمی نگر جانا ہے آپ میری مدد کریں گے وہ چونکہ راستہ گلیوں کے اندر تھا لیکن رات کا ٹائم تھا اب میں اکیلی تھی اوبر ڈرائیور انل نے میرے ساتھ اتنی ہمدردانہ وہ کیا رویہ اختیار کیا اس نے مجھ کو میرے مقام جی مقام پہ تو پہنچا دیا اور بالکل جب تک میں اکیلی تھی اس نے میری بہت مدد کری اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی جیسے کہ ڈرتے ہیں لوگ باہر سے آ کے کہ دہلی میں ڈرائیوروں پہ بھروسہ نہیں ہے کیسے ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں لیکن وہ میری ساری غلط فہمی دور ہو گئی میں نے ان کو شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچوا دیا جہاں مجھ کو جانا تھا میری بڑی مدد کری اس نے چونکہ رات کا ٹائم تھا میں اکیلی لڑکی تھی بہت گھبرا رہی تھی تو میں تہہ دل سے انل بھیا کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری اتنی اچھی مدد کری اور ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا یہ سوچنے پر مجھے مجبور کر دیا ہر ڈرائیور ایک جیسا نہیں ہوتا ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ میرے اوبر کا جو ڈرائیور تھے انل انہوں نے میری بہت مدد کری اور مجھے صحیح میں جائز مقام پر مجھے پہنچا دیا بہت شاٹ راستے سے پہنچا دیا میں بہت خوش ہوں